थोरसि लथाफोरखौ जों मोजांयै सुनाय जायो बिदिनो साफा बिदिनो बेदर जायैफोरखौ बिदिनो हाथफ्ला फोरजों मानजियो आरो बिदिनो अमा बेदर जायो एखमबा बोरमा बेदर दाव बेदर बेबादि जायो बिदिनो अमा बेदराथ मेजेम जायो जोङो बिदिखौ दै गुदुं एखमबा फुदुंनानै जों मेजेमाव माबा मानजियो आरो थोरसि बेखौ मोजांनो बिदिनो हाथफ्ला होन्नानै बिदिनो माबा भिम साफुनफोर लागाय नानै जोङो जिगाब फोरजों फुयो बिदिनो माबा बे नारेंखर फोरनि साफ्रा माबा जोंबो फुनाय जायो आरो बे बस्थाफोर माबा प्लासथिक बस्थाजोंबो जोङो साराय खामथाम नायखौबो जों बेफोरजों फुखयो आरो फुयो मोजांयै हाथफ्ला होन्नानै मानजियो साफा खालामो साफा मानजिनाय जायो साफुन बे थोरसि फोराथ मोजांयै हाथफ्ला फोरजों नो गोजों जायो आरो निरामिस माबा जाब्लाथ जेबो नङा हाथ्फाजों जायो बे बेदर ना माबाफोर जाबा बिदिनो साफुन मोजाङै मानजि नांगौ निर्मा साफुन होनांगौ भिम बार बेफोरजों मोजाङै मानजिनानै जों ना बेदर जायोब्ला मेजेमफोर जायोबा जों मोजाङै सुनांगौ दै गुदुं होनानै फुदुंनानै जों साफा साखोन सिखोन खालामनानै जों सुयो आरो मोजाङैनो फुनानै जों मोजां साफा लाखिनाय जायो आरो